ہیلو السلام علیکم میں روشتہ بول رہی ہوں کیا آپ شیر پنجاب ریسٹورینٹ سے بول رہے ہیں ابھی میں نے آپ کے ریسٹورینٹ میں آدھا گھنٹے پہلے ایک کلو بریانی آڈر کی تھی اور وہ بریانی ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچی ہے آپ نے اپنے ڈلیوری بوائے کا نمبر دیا تھا بہت دیر سے میں اس نمبر کو لگانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن آپ کا ڈلیوری بوائے وہ نمبر نہیں اٹھا رہا ہے اس کے علاوہ مجھے دوسرے کاموں میں جانا ہے تو آپ اپنے ڈلیوری بوائے کو کال کیجیے اور انہیں بتائیے کہ میں انہیں کال کر رہی ہوں وہ میری کال ریسیو کریں تاکہ میں انہیں اپنی لوکیشن سینڈ کر دوں اور وہ مجھے جلدی سے میرا آڈر میرے پاس دے جائیں پلیز شکریہ